हेलौ ओइ आब' नों माबानिना कक्राझारनि ओमफ्राय जोङो माबानिसो आङो माबानिफ्राय हरदों गलपारानिफ्राय आमफ्राय आङो कक्राझाराव थांनो नागिरदों नालाय आमफ्राय लामाफ्रा बोरै बोरै थांनांगोन आर बे खोन्था हरबा फैनो रोंनो मानि आं बे जायगायाव खनसेबो फैफेराखैनो आमफ्राय जेनोबा आं सुपारजों थांसै आमफ्राय नों जेनोबा आं थांगोन जायगायाव नों लांनो हागोन ए जेनोबा आमफ्राय भाराफ्रा बेसेबां बेसेबां लायो

जोंथ' हागौमानि जेनबा थाब सौहैनायखौसो नायदोंमोन बिदिबा आब'या अन्नानै आंखौ माबा आं दा जेनोबा नोंखौ माबानाय समाव सौफैसैबा फन खालामसै अन्नानै नों माबानानै लांफैदो आब' दे बिदिबा होमबालाय आं दा ह माबाफिनसै नोंखौ फन हरफिनसै दे दे औ दे